दिक्खो जी दुनिया च जेह्ड़े पंज कुछ देश न जेह्ड़े पंज देशै दे नांऽ जि'यां जापान चाइना इंडिया कनैडा जर्मनी होइया पाकिस्तान